हेल्ल' आयं मा मा फानदोंब्रा नों साहा दखानाव ए

दे सावमिन खौजों निमखिखौजों जालांनोसै लाब्रा खय थाखा सावमिन आ आरो लाब्राया एकस' दस थाखा ओमफ्राय साहा काप सेआव थाइबा हाब आयं माथो दस्राफोराव साहा काप सेआवनो दस थाखा लाथारो थाइबाखौनो होयो ए अ औ दे दे लाबोदो दे आयं माथो साहायाबो सिनिआनो नाङासैब्रा आयं

दे फुदुं होनबालाय सावमिन खौ लाबोग्रोदो जाग्रोनोसै है लोगोफोर औ लोगोफोरबो दं बे लोगोफोरनोबो होफैदो सानैनो

हैगासिनो दं दे दे गासै साथामजों खय थाखा खय थाखा जाखो

आच्चा गासै खय थाखा जाखो

पयस'ल्लिस र' होनबालाय एक्स' थाखा लाखिदो होनबा बेसेबां मोनफिनगोन हरदो बेसेबां मोनफिनगोन आयं नोंथ' बुरि मानसि बेसेबां मोनफिनगोन औ

पयस'ल्लिस थाखा जाब्ला होनबा आं बेसेबां मोनबावगोन नों बुरि मानसि प'सपान्न' थाखा मोनगोनलै आयं दे जाबाय दे औ थांसै दे